हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है इसे राष्ट्र भाषा भी कहा जाता है भारतवासी अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं पूरे भारत देश में लगभग साठ से सत्तर प्रतिशत लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं लेकिन आज के समय में अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा महत्व है क्योंकि हर नौकरी में सबसे पहला गुण वह आपसे यही पूछते हैं कि क्या आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है या नहीं इसलिए हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है और इससे वह लोग बहुत परेशान भी होते हैं क्योंकि अंग्रेजी भाषा न आने के कारण उन्हें एक मिलने वाला अच्छे से अच्छा नौकरी छोड़ना पड़ जाता है